مجھے پانی سے تو بہت ڈر لگتا تھا مجھے تیرنے سے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا مطلب جیسے میں لوگوں کو دیکھتی تھی تیرتے ہوئے تو میرا بہت من کرتا تھا پر مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میں ڈوب نہ جاؤں کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے کیونکہ نا اس میں پانی سے جان کا بھی بہت خطرہ رہتا ہے اور جب میں نے تیرنا سیکھا میں نے میم سے اپنے سے سیکھا تیرنا تو انہوں نے مجھے سکھایا مطلب دھیرے دھیرے میں سیکھتی گئی تو میرا دل ڈر بھی نکلتا گیا اور مطلب مجھے زیادہ ڈر لگتا تھا پر اب میں بہت اچھے سے تیر پاتی ہوں اور اب مجھے تیرنا بھی اچھا لگتا ہے اور وہ جو میری میم تھیں سکھانے والی کافی اچھے سے سمجھاتی تھیں اور سکھاتی تھیں مجھے اور اب ماشاء اللہ سے مجھے بہت اچھا تیرنا آتا ہے اور مجھے تیرنا بھی اچھا لگتا ہے آپ بھی سب اپنی میم کے حساب سے ہی سیکھیں